भारतआव गोबां रोखोमनि जाग्रा मोननाय जायो बेफोरनि मादाव मुंदांखाया जाबाय सिंग्रा आलु परता जुलापि इदलि दसा सामबार बेफोरखौ दैलि जानाय एबा सामफ्रामबो जानायाव बाहायो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो माखासे मुंदांखा जाग्राफोर बेफोरखौ जों बाहायनाय जायो जेरै जुलापि जुलाफिफोरखौ जों भारतनि ख'ना खनलायाव बा बा बानायनाय जायो बेफोरखौ जानो गोथाव गोथाव मोनो जानायाव जोबोद गोदै जुलाफिआ आरो बेखौ जों मोननै रोखोमनि बानायनो हायो जुलाफिखौ सिनिनि आरो गुर मेथाइनि बानायनाय जायो बियो गोदै जायो गोदै जायो जानो गोथाव जायो बेफोरखौ जों सामफ्रामबो जानायाव बाहायनाय जायो आरो ख'ना खनला भारतनि गासैबो जायगायाव बे जुलाफिखौ मोननाय जायो आरो गोबा गोबाङैनो बाहायनाय मस्लाफोर जेरै आलुआव जों गरम मस्ला होयो बानलुनि मस्ला होयो सामब्राम गुफुर देनाय बानलु देनाय बेफोरखौ होयो सिंग्रायाव आरो सिंग्रा बानायनायाव जोंहा आलु आलु होयो आरो गोबां रोखोमनि मस्ला होबावनाय जायो जेरै गरम मस्ला मिट मस्ला बेफोरखौ जों सिंग्रायाव होयो आरो सिंग्राखौ मैदा एबा आथानिबो बानायनाय जायो सिंग्राखौबो जों भारतनि गोबां जायगायाव मोनो सिंग्राया भारतनि मुंदांखा जानाय बेसाद बेखौ जों खना खनला भारत आवनो मोनजोबो आरो जानोबो जोबोद गोथाव जायो आरो बेफोरखौ बानायनो थाखाय जोंहा दसेनो बानायनो हायो आरो बेखौ जों सामफ्रामबो जानायाव बाहायनाय जायो सिंग्राखौ माखासे मस्लाफोरा जाबाय बानलु बानलु देनाय बानलु गुन्दै सामब्राम गुफुर देनाय हालदै गरम मस्ला जिरा हाइजें